हाँ जी हाँ जी आप मंग मंगलम इलेक्ट्रॉनिक में बात कर रहे हैं हाँ जी कहाँ पर है जी जी आपका मतलब दोबारा से जो ऑफिस है वह सही करना है हमें जी जी जी तो कितने स्क्वैर फिट में है आपका ऑफिस कितना बड़ा है जी एक हज़ार स्क्वैर फिट

जी वायर जो है एक हज़ार स्क्वैर फिट के हिसाब से आप माने तो आपको लगभग लगभग आठ सौ से लेकर नौ सौ फिट जो है नौ सौ जो है वायर लग जाएगी जी कॉपर वायर डलवा लीजिए हैवेल्स की अभी बेस्ट चल रही है वह जी एंकर की अच्छी है पर वह थोड़ी सी महंगा पड़ता है और हैवेल्स जो है वह आपको सेम वही क्वालिटी दे देगा

जी हर टेबल पर आपको एक लैन चाहिए होगा जी जी जी हम एक लैन केबल के लिए आपके पूरे ऑफिस में वायर करवा देंगे और साथ में एक सर्वर बॉक्स जहाँ पर आपका सर्वर रहेगा और इन्टरनेट का माध्यम रहेगा वहाँ पर करवा देंगे जी जी जी जी जी हम सौ वॉट के बाहर पर स्ट्रीट लैम्प लगवा देंगे और साथ साथ जो कलर जो रंग रहेगा वह हम गोल्डन रखने की कोशिश करेंगे हैवेल्स के ही लगवा देंगे ताकि गुणवक्ता जो है वह ख़राब ना होए जी इसका एक अंदाजन मैं आपको अभी बता सकता हूँ केवल बीस से पच्चीस हज़ार जो है वह चला जाएगा यह केवल सामान का रहेगा साथ में जो हमारी मजदूरी लगेगी हमारा मेहनताना जो रहेगा वह अलग से होगा हम स्क्वैर फिट के हिसाब से चार्ज करते हैं तो जितना भी स्क्वैर फिट हम काम करेंगे तो बीस रूपये स्क्वैर फिट के हिसाब से हम आपका फिर आखिरी में एक भुगतान के लिए बना देंगे जी मेरे दो तीन और काम है अभी जबलपुर में तो मैं अगले रविवार तक आऊँगा तो फिर मैं आपसे संपर्क कर लूँगा तो आपका ऑफिस देख जाऊँगा जी और जैसा भी लगेगा हम सारा जो भी रहेगा कम ज़्यादा वह देख लेंगे आप निश्चिंत रहिए उस चीज़ से जी धन्यवाद आपका दिन शुभ रहें